इंडिया टी वी हम हमारा परिवार देखता है जिसमें की काफ़ी कुछ खबरें सत्य होती है और उस पर यह बताया भी जाता है की सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और जनता द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं जनताओं को किस तरक का लाभ मिल रहा है और सरकार द्वारा किस चीज़ों का लाभ बताया जा रहा है तो इंडिया टी वी में काफ़ी चीज़ें सत्य दिखाई जाती हैं अन्यथा अन्य चैनलों पर यह सिर्फ घटनाएँ और घटनाओं से सम्बंधित कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई जाती है वह कुछ और ही लोगों को दिखाया जाता है ताकि लोगों का उस पर विस्वास करें इसलिए हमारा परिवार इंडिया टी वी चैनल पर ज़्यादा विश्वास करता है